आं आंनि जिउआव जिउखांनो थाखाय आङो आंनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय न'खर संसारखौ दैदेनलांनो थाखाय आङो मैैगं थाइगं आबाद खालामनानै आङो मैगं थाइगं फाननानै आंनि संसारखौ दैदेनो बेनि उनाव आङो मैगं आबाद मावनायजों लोगोसे आङो माइ आबाद गोबां रोखोमनि बोथोरनि आबादखौ आङो मावनाय जायो बेजों लोगोसे आङो आंहा जिउआव जेबो गुबुन खामानि सोरखारि खामानि बेफोरबादि खामानि गैया आंनो न'खर बेंगिरि हिसाबै आं न'वावनो थानानै दिनै न'वावनो दाउ अमा लायो दाउ अमा लायो फिसा फिसौनि थाखाय बा गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय आङो बे दाउ अमाखौनो फेदेरखांनायनि उनाव फाननानै रां मोननाय जायो बे रांजोंनो जा इसे मोनो बेजोंनो न'खरखौ दैदेनलाङो